ہمارے علاقے میں اگر ہمارے یہاں سب کے یہاں موٹر لگی ہوتی ہیں جب ہم تازہ پانی ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو ہم موٹر چلا کر تازہ پانی لے لیتے ہیں اگر ہمیں کبھی بھی ضرورت پڑتی ہے ہم کتنی بار بھی موٹر چلا سکتے ہیں اور اپنا تازہ پانی بھر سکتے ہیں اور ہمارے یہاں علاقے میں ہمارے یہاں کے علاقے میں پینے کا پانی بھی اچھا ملتا ہے سب اور ایریا سے صاف صاف تو ہے ہم اپنا آرام سے پی سکتے ہیں اس کو کیونکہ ہم ہمارے یہاں پر پانی والا بھی آتے رہتے ہیں جب ہمیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم پانی والا اگر نہیں آتے تو ہم اپنے باہر جا کر بھی پانی لے کر آ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں بہت ساری شاپ ہیں جہاں سے ہم پانی لے سکتے ہیں ہمارے یہاں سبزیاں ہمارے علاقے میں لوگ سبزیاں بیچنے آتے ہیں گلیوں میں آوازیں لگاتے ہیں ہم اپنے گھر سے نیچے جا کر ہم سبزیاں خرید سکتے ہیں لے سکتے ہیں اگر ہمیں جو بھی سبزیاں چاہیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سبزی والا نہیں آتا تو ہم یہاں پہ ہمارے گھر کے پاس ہمارے علاقے میں پاس پاس شاپ ہیں ہم جا کے وہاں سے سبزیاں لے کر آ سکتے ہیں یہاں ہمارے یہاں سبزیاں صاف تو نہیں ملتی ہیں گندی تھوڑی گندی سی رہتی ہیں پر ہم اپنے گھر پر اس کو صاف کر لیتے ہیں اچھی طرح سے ہمارے ایریا ہمارے یہاں کے علاقے میں اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اپنے یہاں سے آرام سے لے لیتے ہیں ہمیں زیادہ دور چلنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ہمیں کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے تو ہمارے یہاں گھر کے پاس میں ہمارے علاقے میں ہر چیز وہ مل جاتی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے